आपको क्या लगता है कि आने वाले कृषि में कम्पुटर के बदले हमारे कृषि में आने वाले उपयोग इस समय खेती ट्रैक्टर से हो रही है अगली बार खेती एम्बेस्डर से की जाएगी पहले खेती बैल से की जाती थी अब टेक्नोलॉजी को बदलते समय अब खेती ट्रैक्टर से की जा रही है आने वाले समय में किसी और से की जा रही है पहले गेहूँ को छीटने के लिए लिए खेत को ट्रैक्टर से जोता जाता है ट्रैक्टर से जोतने के बाद उसमें खाद यूरिया जैसे गाय को चराते हैं उसका गोबर है गोबर को सड़ा कर खेत में डाल देने के कारण वो खाद की तरह काम करता है और खेत में छिड़िक देने के कारण वो खाद बनता है और उसके बाद उस खेत को जोत कर उसमें गेहूँ छीट दिया जाता हैं गेहूँ छीटने के बाद गेहूँ में घास उगती है उसमें अच्छा बीज डालते हैं तो अच्छा होता है जैसे दवाई डालते हैं सब घास जल जाता है गेहूँ कों काट कर गेहूँ को दाहा जाता है दाहने के बाद गेहूँ वैसे घर पर लाया जाता है जैसे धान के बीज की खेती वैसे ही की जाती है धान को पहले पानी में डूबा कर उसे खेत में पानी लगा कर खेत को जोत दिया जाता है जोतने के बाद धान को खेत में डाल दिया जाता है धान को पहले उससे छोटे छोटे पौधे होते हैं पौंधों कों खेत में पानी लगा कर खेत को जोत दिया जाता है जोतने के बाद यूरिया डाली सब डालने के बाद उसे धान को खेत में से कबाड़ कर उस खेत में रोप दिया जाता है रोपने के बाद एक महीने के बाद खेत का रंग बदल जाता है खेत हरा या पीला होने के कारण खेत में दवा डाल दी जाती है तो हमारे फसल अच्छी होती है अच्छी होती है तो उसे काटने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जैसे एस पहले हम लोग काटते थे हाथ से ही अब ट्रैक्टर काटने लगा है ट्रैक्टर काटता है ट्रैक्टर बालता है ट्रैक्टर दाता है उसे बोरे को धान को पीट कर निकाल लिया जाता है कोरा बचता है तो कोरे को ट्रैक्टर से बाल कर फिर भैंस गोरू खाते हैं भैंस गोरू खाते हैं उसे गोबर निकलता है गोबर को सड़ा कर फिर खेत में डाल देते हैं खेत में डालने के बाद जब फिर गोरू भैंस खेत में चरते हैं तो उसे चारों ओर कांट तात लगा दिया जाता है और चरें और जैसे चाना बोना रहता है खेत में चाना बोने के लिए हम लोग को खेत में पहले चाना को छींट दिया जाता है चाना तीन महीने के बाद अपने से ही ध लेता है ध ने के बाद चना उसमें से फुल लगता है फुलने के बाद हरा हो जाता है हरा उसमें कोई प्रकार के रोग हो जाते हैं रोग के बाद हम लोग को दवा मार देनी चाहिए दवा मार देते हैं तो उसकी फसल अच्छी होने लगती है अच्छी होने के कारण हम लोग चने को कबार कर घर लाते हैं उसे सुखा कर चने को निकाल लेते हैं इसी तरह अनेक प्रकार की खेती की जाती है और किसी के खेत में रोग लग जाने के कारण दवा डाल देता है या उसकी बीज अच्छी नहीं होती है या खाद अच्छी नहीं पड़ पाते हैं उसे जिस जिस टाइम का गेहूँ धान भी बोते हैं तो लोग बारिश नहीं होने के कारण किसी की फसल अच्छी नहीं हो पाती है इस टाइम तो बारिश नहीं हुई थी फसल अच्छी नहीं हुई है इसी के कारण फसल अच्छी नहीं होने के कारण आदमी का हम लोग खान पीन नहीं पाते हैं और गेहूँ चाउर उपजाने के लिए अच्छी जमीन होनी चाहिए पानी की सुविधा होनी चाहिए और बारिश तो अधिक जरूरी होती है धान के लिए बारिश ज़्यादा चाहिए धान को पानी हमेशा चाहिए और गेहूँ के लिए पानी भी जरूरी होता है हर चीज के पानी जरूरी होता है